हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स द्वारा बहुत सारी दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है उनका सिलेक्शन होता है तो उस बीच कई प्रकार की टेस्ट किए जाते हैं कि किसी छात्र ने या प्लेयर ने उसके पहले कोई ड्रग्स तो नही लिया है या तो वह कोई ड्रग्स कंज़्यूम तो नहीं करता है जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल ड्रग्स और इनकी मात्रा बढ़ चुकी है लेने वालों की तो यह अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं तो जिनसे क्लियर होना पड़ता है और इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है अगर इनका पा पालन नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है और उन्हें और जुर्माना भी लगाया जाता है